हमरा ई संगीतसँ बहुत इन्ट्र बहुत रुचि यऽ हमरा संगीतमे आओर अहूँ सभके ई संगीतसँ रुचि रखबाक चाही हमरा कलाकारमे पसन्द छथि मैथिली ठाकुर ओ बहुत ही अच्छा गाना गाबै छथि जेनाकि विवाहक गाना मुरनके गाना आओर एहन बहुत चीज अछि भगवानक गाना ई सब गाबै छथि मैथिली ठाकुरके बहुत ही नाम चलै छनि हुनका कए बेर पुरस्करित कयल गेल छनि मैथिली ठाकुर से जुड़ल हर चीज हमरा हुनकर अच्छा लगै छनि हुनकर ड्रेस भी ओढ़ावा पहिरावा सब हुनकर अच्छा छनि से एहि लक हमरा हुनकर खला नीक लगै छथि संगीत हमरा बहुत पसन्द अछि